میں عام طور پر ہمارے گھر میں دوپہر میں چاول سے کوئی شوربے کی سبزی بنتی ہے جوکہ ہم سب کو پسند ہے ہم دوپہر میں چاول سے شوربے کی سبزی کھاتے ہیں دوپہر میں ہم روٹی نہیں کھاتے اور رات کے کھانے میں ہمارے گھر میں روٹی سے کوئی سبزی بنتی ہے جیسے کہ میرے ابو کو گوبھی کی سبزی پسند ہے تو زیادہ تر وہی بنتی ہے